राजस्थान में हर ज़िले में घणेई क़िला आहिनि मां न त राजस्थान में घणेई क़िला आहिनि ऐं हर क़िले जो पंहिंजो पंहिंजो को न को इतिहास रहियो आहे राजस्थान जे हर ज़िले में जीअं जयपुर ज़िले में आमेर जो महल आहे आमेर जो क़िलो आहे जीअं की रासा बाई जय सिंह ठाहिरायो हुओ ऐं हुते जेको आहे हिकु तमामु सुठो मंदरु हुननि ठाहिरायो माता जो जेका की मूर्ति हुननि बंगाल मां आंदी हुई ऐं हींअर बि हुते ॾाढो वॾो मेलो लॻंदो आहे पंहिंजे नवरात्रनि में हिनजे अलावा बि हिनजे अलावा राजस्थान में ॿिया बि घणेई क़िला आहिनि हर शहर में अजमेर में बि अकबर जो क़िलो आहे चित्तोड़ में महाराणा प्रताप जो ठाहियल चित्तोड़ जो क़िलो आहे जैसलमेर में बि क़िला आहिनि जोधपुर में बि मेहरान गढ़ जो क़िलो आहे माना त राजस्थान हिकु क़िलनि सां भरियल राज्य आहे